जों गोदो खम खस्थ' मोनबोदोंमोन आयु आयु आयु आयु आयु हाबाब उन्दुनो मोना मानो मोना उन्दैनिफ्रायनो दैज्लांआव मेसेंआव माइआ बु लामलायबाय लामनानै थयलाखि थयला दुलिखि दुलि हरनि बार'था एकथानिफ्रायनो माइआ सौबोनांबाय दुलिखि दुलि माइ दोननांबाय दैज्लांनि थाखाय सौसे खुसे सौसे खुसे गोदोलाय बे माबाखौनो गेजेरनि एंखुरखौनो खुनानै जायोमोन ना कथ' रग' रग' रग' दुलिआव दोनोमोन आरो जोङो गोदो दैज्लांनि माइरं सौनाया एंखुरखौ खुनानै जाबाय लगे लगे रग' रग'खौ दोनबाय सान्द्रि गेसेंजों सालिनानै बेबायदिमोन आरो जों गोदो खस्थ' मोनबोनाया सौसे खुसे सौसे खुसे सौनानै खुनानै आरो दुब्लि बारियाव ओंखाम संनानै हर ससेनिफ्रायनो ओंखाम संनानै दुब्लियाव लांबावनांगौमोन मेगन मोदै खालामनानै बेबायदिमोन आरो जोङो गोदो गायदो फुदो सिं सारु रु आरो फैदोलाय न'आव आदा बेला दस्था एगार'थासोआव आरो ओंखाम संनानै जाफैनांदोलाय गोबोर गारफैदो अमा आदार होस्रांदो जाखां लोंखां आरो खोथिया फुनो थांफिनबावदो मोनासिम पासथा मोना मोनानि पासथा सयथायाव ग्रोब फैफिनदोलाय आरो ओंखाम संफिनबावदोलाय ओंखाम सङै खावै संनानै दसे उन्दुदोलाय आरो सिखारफिनदोलाय आरो लांदोलाय खम खस्थ' जादोंमोनहाय जों गोदो आयै आयै आयै जोंसो मिथिसिगौ गोदोनि खस्थ'खौ दानि मानसिफ्रासो मालाय आलो आलो सावनांला खुनांला गोदो मैलाबो गैयामोन नालाय आखाइ जोंनो सौनांगौ उवालजों ओरै सोलाय ओरै सोलाय ओरै सोलाय सौनांगौमोन आरो सानै साथामनि दाथ' रावबो सौनो रोंला हनै गायहेनखौनो दैनो रोंबावलासो दानि मानसिफोरा जोनोनो रोंबावला आथिंजों जोदो आखाइजों सौदो बेबायदिमोन आरो जोङो गोदो दा हनै दाबो दलद थाया जोङो मावै दाङै सङै खावै जाहोबावो बे खस्थ'आनो खस्थ' थैबासो जोबसिगोनदाहां जोंनि खस्थ'आ थैआगौ मानि बिदिनो खस्थ' जालांबाय थासिगोन जोङो आरो दा बुरैबाबो आङो बिराद फुल बिबार मा बिबार गायबावो बैसां गायलायबावदोंसो आङो फारला फुल बिबारनि थाखाय आरो नाखौबो नोगोद गुरखायो आङो दाबो मैयासो गुरना लायदोंलाय आङो दाख्लैयो ना एसे साम' एसे दाख्लै लायबाय मैया दानना जाबाय सबायजों सबायजों साम'जों संना जाबाय जानो लुबैनानै लायनाय दा जादोंबो सालाखौ ज्रोम आंनो संदों आंनो दानदों आंनो लायदों साम'खौबो गोथाव मोनजागारदों आं जानोबो ग्ल'ब ग्ल'बनो